आं दाखालिसो लोगोफोरजों शिलंआव बेरायहैदोंमोन बिदिनो न'आव थानो बानायखाय लोगोफोरजों बेरायहैनो जायगा गोदान नायनो लुबैनायखाय थांनाय जादों बेनिखायनो बेनिखायनो लोगोफोरजों शिलंआव बेरायहैदों बेनि भिउ फोरखौ नायनाय जादों आरो बिदिनो बेनि मा मा जायगा दं बेनि ओनसोलाव बेफोरखौ गिदिंहैनाय बेरायहैनाय जादों आरो बेनिफ्राय बिसोरनि काल्चार बिदिखौ नायबोनाय जादों बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बिदिनो थानो बायोब्ला बेरायहैनाय जायो लोगोफोरजों बेनिखायनो आङो बेरायहैफादों बेनिखायनो आरो बिदिनो मोजां मोनो बेरायहैनोबो लोगोफोरजों ज' ज' थांनाय आरो बिदिबा इन्टारेस्ट मोनो मोजां बिदिनो आराम लोगोफोर थानायखाय बिदिनो बेराय हैनाय जायो आरो मोजां बेरायनो काल्चार सिस्टेम बिदिनो ज' ज' थाङो रायजोयैबो लोगोफोर थाङो रायजोनि गामिनि बिदिनो बेरायहैनायाव थांखांबाय बैसिनो गामिनिफ्राय बाइजोआव थांखांबाय आरो बेनिफ्राय बिदिनो गोजान गोजान आल्दा जायगायावबो थांनो हागौ बिनिखाय बेफोरनो दावबायनायनि जाहोनफोरा जाबाय बेनो